सिगां जों उन्दै समाव जमा जमा मार्बल गेलेयोमोन बल गेलेयोमोन थाखोमालायनाय गेलेयोमोन गोबां खेला गेलेयोमोन गर गर गेलेयोमोन थिखर गेलेयोमोन थाखोमालायनाय नारें जुमब्रा जायोमोन थाइगिर जायोमोन थाइखा जायोमोन जों गोबां गोदै गोखै गोखा फिथाइखो जों गासैखोबो जाजुबोमोन लोगोसेयाव जों फुटबल गेलेनो जोबोद मोजां मोनोमोन नाथाय दानि गथ'फोरा मा खालामो मबाइलजों गेलेनानै टाइमखौ पास खालामो मबाइलजोंनो गेलेबाय थायो दानि गथ'फोरा फिथाइ सामथाय जानायखौ मोजां मोनला खालि मबाइलजोंल' गेलेनो मोजां मोनसै नाथाय जोंनि दिनाव फरायनायजों लोगोसे गोखै गोखा फिथाइखौ जों नागिरनानै जायोमोन सरासनस्रायै नाथाय जोंनि दिनाव मबाइलानो गैयामोन जों मबाइलखोनो थुनो मोनामोन नाथाय दानि गथ'फोरा मबाइलजोंल' गेलेबाय थायो आरो हारसिं हारसिं बेरायनो दानि गथ'फोरा मोजां मोनो आगोलनि गथ'फोरा जमा जमा गेलेनो जोबोद मोजां मोनोमोन जमा जमा बेरायनो मोजां मोनोमोन फुजाब्लाबो मिथिंब्लाबो जमा जमा थाङोमोन नाथाय दानि गथ'फोरा हारसिं हारसिं थाङो